हेल्ल' औ नोंथाङा सोरमोनलाय नाम्बारा गोदानखाय सिनायमोनासै आं औ आं रैरुब

अ ओं ओं अ ओमफ्राय अ एबारैथ' जोंना गामियाव फुजा होगोन नालाय अ से काथिनि फुजा होगोनना एबारै माबायदि माबायदिहाय खुंनाय जागोन माबोरैहाय खुंनो आखायाव लाहार फाहार लानायजों माबायदि सान्दों दा नोंथाङा ओं औ औ बिदिनो औ आंबो बिदिखौनो सान्दों जायखिजाया न'खरसेयाव जेनेबा आदा किल' होयोबाबो ना साथ केजि जायो अ बिदि खाजि माने बुट मुगखौ लाबोनाय जाथोंसै ओमफ्राय आरो बिदिनो खुसेर नारेंखल बिदिनो फुजायाव जि बेसाद नांगौ जायो बेखौ ओमफ्राय गामियावनो माने न'खर न'खरैनो खांनानै जमा खालामनानै ओमफ्राय गामिनि मन्दिरावनो सोमनानै दोननो लुबैदों आङो बिदि सान्दों आरो नोंथाङासो माबायदि सान्दोंबा

औ

औ

बिदिनो बा औ जायखिजाया बिदिनो साहाजों जानो थाखायबो मेथाइफोरबो लाबोनाय जाथोंसै बेनिफ्राय आरो बै जोंनि बाथौनि प्रेसिदेन्ट सेक्रेटारि ओइ आइजोबो दङना बालिखा मेदाम बिसोरखौ लिंहरनानै बिदिनो सिब खाथिनि सोमोन्दै एसे रायजोफोरनि सिगाङाव एसे बुंफोरथि होलांथोंसै नामा इसे फुजा माने खुलुमनायजों लोगोसे फुजा जेथिया फोरबाआ जोबगोन अब्ला एसे सावरायनायफोरखौ लानाय जाथोंसै नामा

औ बिदिनो फुजायाव आरो गासैबो न'खरनि सुबुंफोरा बिदिनो मन्दिराव खुलुमनो फैनाय जाथोंसै गथ' गथाय गासैखौबो लिंहरनानै जों गामिनि माने फुजा बे फोरबोखौ मानो खुफुंलांनोसै ना मा होनो नोंथांजोआ ओं दे बिदिब्ला लाखिथ'नोसै दे मोजाङै सावरायगोन उनाव आरो गाबोनफोर दे